पहिले तऽ खेलकूदके बेबस्थासब नहि होइत रहै एतबा आब बहुत प्रोग्रेस भऽ रहल छै पूरा बिहारमे पहिले तऽ किछु नहि एहन रहै तऽ आब प्रतियोगितासब होइ छै तऽ जेना मतलब बिहार मतलब स्टेट छै तऽ ओ पहिले गामके लेवलपर पहिले खेलै छै कबड्डिए भेल फेर जाकऽ किरकेटे भेल तऽ ओ खेललक तऽ जाकऽ फेर अपन जिलामे जाइ छै जिलासँ फेर राज्यमे खेलै छै फेर एहिसँ आगाँ अहिना बढ़ै छै तऽ पहिले तऽ ईसब बेबस्था नहि रहै आब खेलोकूदके बेबस्था बहुत नीकसँ होइ छै जे मतलब आब नीक लागैए ईसब सुनिके जे हमरासबके बेरमे तब नहि रहै आब बहुत नीक बेबस्थासब भऽ रहल छै तऽ नीक लागै छै इएहसब तऽ ओहिसँ कि होइ छै जे आब अहिना मतलब विकसित भऽ रहल छै पूरा बिहारोके धीरे धीरे खेलोकूद सबमे